مئو کی ترقی کے لیے تعلیم اور افراد کے لیے ضروری ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی بچوں کی اچھی تربیت شادی کے لیے لحاظ کے حساب سے اُس میں بھی نوجوان کو حصّہ لینا چاہیے اُتر پردیش میں